انڈین نیشنل کانگریس آزادی کے بعد لمبے وقت تک حکومت کی بھارتیہ جنتا پارٹی آج کی بڑی قومی پارٹی سے اور بہار میں بھی کئی بار حکومت میں رہی راشٹرییہ جنتا دل لالو پرساد یادو کی پارٹی یادو اور مسلمانوں میں مقبول ہے جنتا دل یونائٹیڈ نیتیش کمار کی پارٹی کئی بار حکومت بنا چکی ہے لوگ جن شکتی پارٹی دلت طبقے کے نمائندہ رام ولاس پاسوان کی پارٹی تھی لیفٹ پارٹیاں کسانوں اور مزدوروں کے مسائل اٹھاتی ہیں ہم اور وی آئی پی جیسی چھوٹی پارٹیاں مخصوص ذاتوں کے حق میں کام کرتی ہے بہار میں اکثر اتحاد کی حکومت بنتی ہے ذات مذہب اور علاقہ سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں